खाॼनि जी मिठाई सिङिरियुनि जी मिठाई गिहरु मिठो लोलो चोथो माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरनि जो हलिवो पटाटे जो हलिवो जिलेबी गिहरु मिठो संबोसो लोलो साठा कराची हलिवो खंड मिसिरी ॻुड़ु पतीशो सिंधी हलिवो मिठो संबोसो सतपुड़ो माजून रसगोलो